جی ہاں میں نے ایک بار اسکول کے آرٹ مقابلے میں ایک خوبصورت منظر کی تصویر بنائی تھی جس پر مجھے بہت فخر ہیں ہوں میری و پینٹنگ نہ صرف مقابلے میں جیت گئی بلکہ میرے استذا اور والدین نے بھی میری بخت تعریف کی میرے والدین ہمیشہ میری تخلیقی صلاحیتوں کو سرارتے ہیں اور مجھے مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں میرے دوست بھی اکثر میری ڈرائنگ کی تعریف کرتے ہیں جب مجھے ان سب کی طرف سے مثبت فیڈ بیک ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور حوصلہ بھی بڑھتا ہے کہ میں آگے بھی کچھ اچھا کروں